राजनैतिक हमरा सभके बहुत पसन्द यऽ राजनैतिकके जखन सरकारके होइ छनि वोटके जरुरत तऽ आबय छथिन हमरा सभसँ वोट माँगयके लेल हम आर हुनका बहुत खुशी खुशीके के साथ हम वोट दै छियनि ओ सभ जीतइ छथिन तऽ हमरो सभके फंक्शन देला बहुत सुविधा दै छथिन जेना मोदिये जी हमरा औरतके लिए बहुत किछु कयलखिन दाने पानि दए दै छथिन पाइए दै छथिन पेंशने दै छथिन बहुत किछु करय छथिन तब बहुत वृद्धे पेंशन छै या हर रङ्गके सुविधा छै तऽ दै छथिन तऽ हमरा सभके बड्ड पसन्द पड़इए खूब हर पाँच बरसपर होइ छै हमरा आरके इलेक्शन तऽ इलेक्शनमे हमसभ वोट खुशी खुशी दै छियनि हुनका ओहो सभ चीजसँ पसन्दसँ सभचीज हमरा आरके मनके पसन्द जोकर करय छथिन हमहुँ आर खुशियेसँ सभ हुनका करय छियनि सभचीज तऽ हमरा आरके इच्छा इएह होइए जे मोदी सरकार जँ हमरा आरके एकबार देता रऽ दर्शन तऽ हम हुनका सभके हृदयसँ सभचीज कहितियनि रऽ ई चीजके हमरा सुविधा चाही ई चीज दिअ औरतके लिए लड़कीके औरत आरके लिए हइ लड़कीके लिए तऽ उ बहुत आर किछु आगू बढ़बइ छथिन कऽ रहलखिन हँ लेकिन हमरा सभके एहन मौका कहाँ मिलैइए जे मौका मिलतइ तब हम हुनका साथ ई चीजके कोनो चीज जे अपना हाथमे रहितए से हम हुनका कहितियनि हमरो सुविधा देता लेकिन एहन मौका भगवान दै छथिन कहाँ जे मिलितए गाँवके नेता सभ तऽ सभ अपना अपनाके बहुत रङ्गके फंसने छै बहुत रङ्गके सभचीज छै जेना कोटे मिल रहलइ हन कोटा आर हमरा सभके मिलैए दऽ रहलैन हन सभचीज लेकिन सभ तऽ अपना अपनाके खाइके भरोसापर मे रहैए हमरा सभके ओतेकके देखत पैसावला के सभ देखनाहर होइ छै गरी गरीब गुरबाके तऽ कोइ नहि अहाँके देखयवला होइए तऽ तब भी सरकार तऽ सभके लिए कऽ रहलखिनहँ सुविधा हरेक चीजके पानिके व्यवस्था बिजलीके व्यवस्था चाहे कोटे चाहे पैसे मोदिये सरकार सभ दै छथिन तऽ लेकिन बारहगो इहाँ नेता खेनहार यऽ घरमे राजनैतिक हमसभ के की गरीब लोकके कोइ देखनाहर नहि इहे हमसभ प्राथना भगवानसँ करय छियनि जे हमरा सभके मोदी सरकार जँ एकबेर दर्शन देता रऽ तब हुनका हम हम आर सभ दुख हम कहितियनि जाहि चीजसँ हमरो उ पूराकऽ सकता रऽ हमहुँ आर समझितहुँ रऽ लेकिन एहन मौका कहाँ हमरा आरके लागत खैर धन्यवाद हुनकर सभके जे हमरा सभके सभचीज पूरा करय छथि केनाहु गुजारा हमहुँ सभ काटि रहलहुँ हन हुनके सभके बहायसँ जँ आब उहो सभ सुविधा नहि देथिन तऽ कहाँ हमरा सभके जीवन जेतै केनाहु हम आर जीवनके व्यतीत कऽ रहलहुँ हन